लेखन वाचन ह्या क्षेत्रान तुमी वावुरतात तुमी बऱ्या पैकी लेख बरयतात हाच्या शिवाय एकांकिका बारीक नाटकुली हाजेरूय तुमचें खुबशें लेखन जाल्लें आसा पथनाट्या बद्दल तुमी किदें सांगूंक शकतले ताजो इतिहास जावं तुमी बरयल्लें एखादें पथनाट्य हाजे बद्दल आयकुपाक आवडटलें रस्ता नाट्य किंवा पथनाट्य हें थिएटरांतलें एक अत्यंत पावरफूल अशें माध्यम ताका थर्ड थिएटर म्हणटात आनीक ताचें वैशिश्ट अशें की जशें नाटक किंवा तियात्राक जें थिएटर वापरतात तें प्रसिनियम थिएटर आसता म्हणजे ऑडियंस हो एकाच बाजून बसता आनी पळयता पूण पथनाट्याक मात धायी दिशांनी असो ऑडियंस आसता आनीक जे वेशभुशा रंगभुशा किंवा ध्वनीयंत्रणां जी नाटकाक किंवा तियात्राक आसता ती पथनाट्याक वापरनात कारण पथनाट्य हें एखादे वेळार बस स्टँडाचेर आसता पब्लीक प्लेसीचेर आसता आनी मुजीकल इन्स्ट्रुमेंट जीं पथनाट्याक वापरतात तीं चडशीं फोक म्युजीकल इन्ट्र्युमेंट भारतांक म्हाका दिसता साठाच्या आसपास म्हणजे एकोणशे साठाच्या आसपास खंयतरी पथनाट्याक सुरू जाली जेन्ना मंच किंवा संघर्श नाट्य मंच म्हूण तांणी आनीक पथनाट्य जे विशय आसात ते सरळ पोटतिडकीन मांडपाचें माध्यम जर अन्याय जाता त्या अन्यायाच्या विरोधांक उबे रावप हें काम पतनाट्यान केलां गोंयाक जेन्ना पथ नाट्य आयलें ताचे फाटलें पयलें कारण आशिल्लें गोंयाक एक खूब मोटें मार्क्स स्कँडल जाल्लें एका मिनिस्टरान आपल्या पदाचो गैरफायदो घेवन आपल्या पुतोयणेचे मार्क्स वाडोवपा लायिल्ले जाका लागून ताका एम बी बी एसाक एडमीशन मेळप शक्य जाताशिल्लें आनीक तें जेन्ना विद्यार्थ्यांक कळ्ळें तेन्ना विद्यार्ती मंचान एकठांय जावन एक पथनाट्य केलें आनी थंयच्यान गोंयांक पथनाट्याची सुरवात जाली हांव जेन्ना श्रद्धानंद स्कुलान शिकतालों तेन्ना हांवें पयलें पथनाट्य पळयल्लें जें प्रोग्रेसीव स्टुडंट युनीयन गोंयचें त्या तरनाट्यांनी केल्लें ताजे नंतर महाराष्ट्राच्यान एक ग्रूप आयिल्लो तांणी मुलगी झाली हो म्हूण एक पथनाट्य केल्लें आनीक म्हाका तेन्नाच दिशिल्लें की हें माध्यम खूब वेगळें आनी हांवें तें अभ्यासपाची गरज आसा आनी तातूंतल्यान म्हजी पथनाट्या विशींची आवड वाडत गेली आनीक मागीर हांव स्वताचींच पथनाट्यां बरोवन तीं बसोवपाक लागलो